ہمیں ہمیں سوسل ہمیں موبائل پہ زیادہ تر یوٹوب دیکھتے ہیں جس میں کہ ہم کھانا بنانے کے لیے دیکھتے ہیں یوٹوب پہ یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہر چیز تو یوٹوب میں ہی رہتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر یوٹوب ہی یوز کرتے ہیں یوٹوب کے مدد سے ہم بہت سارے چیز سیکھتے ہیں یوٹوب پہ جیسے کہ مشین سلائی مشین کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کھانا بنانے کی بارے میں بھی دیکھتے ہیں کپڑا کپڑا کیسے سلائی ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یوٹوب کے ذریعے سے ہم بہت سارے چیز سیکھنے کو ملتے ہیں اور یوٹوب پہ ہر چیز ہم سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہم کو دیکھنا ہے کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں کیا دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں وہ سب بھی ہم دیکھتے ہیں یوٹوب پہ ہر چیز آتا ہے یوٹوب کے مدد سے ہم بہت سارے چیز سیکھتے ہیں جیسے کہ گھر میں گھریلو میں کیسے کیسے کیا ہوتا ہے کیسے میں کیا ہونا چاہیے یوٹوب کے مدد سے ہم بہت سارے چیز سیکھتے ہیں جیسے کہ کھانا بنانے میں کیسے کھانا بنتا ہے یوٹوب کے مدد سے ہم بہت سارے چیز سیکھتے ہیں جیسے کہ کام کام جیسے کہ کھانا کیسے بناتا ہے اور کھانا کیسے بنایا جاتا ہے اور پھول کشیدے کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں اس میں اس سے ہم کو بہت سارا مدد ہوتی ہے یوٹوب کے یوٹوب کے ذریعے سے ہم بہت سارے چیز فائدے ہوتے ہیں یوٹوب سے ہمیں بہت سارے چیز دیکھنے کو ملتے ہیں بہت سارے چیز سیکھنے کو مل